सोनभद्र ज़िले में जैसे हमारे जो ज़िला है सोनभद्र वहाँ पे बहुत मतलब त्यौहार मनाय जाते हैं स्थानीय परम्पराओं के अंतर्गत जैसे यहाँ पे स्थानीय परम्पराओं के अंतर्गत त्यौहार की बात करें तो दिवाली जैसे अभी नवंबर का महीने में ज़्यादातर दिवाली आता है ये राम जी राम जी चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके जब आते हैं अयोध्या तो उसके उपलब्ध में जो दिवाली मनाया जाता है तो दिवाली में लोग गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और दीप उनके आने के खुशी में हर कोने को मतलब जो है हर कोने में दीप जलाते हैं पूरा अयोध्या दीप से हो ज मतलब जगजगाने लगता है तो इस मान्यता मतलब इस मान्यताओं को दर्शाने के लिए जो है ये परम्परा मतलब निरंतर बहुत ही पुराने परम्परा से दिवाली का त्यौहार जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है और भी बहुत सारे स्थानीय परम्पराओं के द्वारा मनाया जाता है जैसे ऐसे होली होलिका में लोग एक दिन पहले होली के एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं और अपने सारे जो ग़मों को है उसमें भुला देते हैं जला के अगर ओ और उसके बाद होली का त्यौहार मनाते हैं एक दूसरे को रंग लगा के लोग खुशियाँ मनाते हैं और डांस करते हैं ये एक बहुत हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्था त्यौहार है जो जिसमें लोग खुश रहते हैं और एक दूसरे में खुशियाँ बाँटते हैं मिठाई बाँटते हैं दिवाली होली मकर संक्रांति जन जन्माष्टमी जन्माष्टमी का जन्माष्टमी जो है इसलिए मतलब जन्माष्टमी का त्यौहार भी यहाँ पे मनाया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है जन्माष्टमी में जो है कृष्ण जी का उस दिन जन्म होता है तो ऐसे में मंदिरों को बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है और बारह बजे तक हिर्द मतलब हर कीर्तन बज गाना बजाना चलता हैं और जब उनका जन्म का टाइम होता है तो उनका जन्म उत्सव मनाते हैं हम लोग प्रसाद बाँटते हैँ और प्रसाद खाते हैं एक दिन का उसमें जिसको व्रत करना रहता है वो व्रत करता है भाईदूज जो है वो भाईदूज भी मनाया जाता है भाई भाईदूज भाई के भाई की लंबी उम्र के लिए जो उनकी बहनें होती हैं वो व्रत करती हैं और भाई फिर भाई की पूजा करके वो अपना व्रत को तोड़ती हैं इस तरीके से जो है यहाँ पे त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं